जय झूलेलाल दीदी ॿुधायो छा तकलीफ़ थी वई जी जी घणनि ॾींहंनि खां थी पई तव्हां सर्दी खांसी

हा हू मौसम बि बदिलियो न त थी थो सघे हो वाइरल बि हाणे ॾाढो हले थो त वाइरल ई थिओ अथव वांदो नाहे ॿिन ॾींहंनि जी गोरियूं ॾियांव थी तव्हांखे फ़ाइदो थी वेंदो तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां हफ़्ते खां तव्हांखे सर्दी खांसी थी या त तव्हां कोई गोरी वग़ैरह वरिती अथव जी जी घर जो कोई इलाजु कयव तव्हां जी मां तव्हांखे मां तव्हांखे ॿिनि ॾींहंनि जी गोरियूं दवाऊं लिखी ॾियांव थी ॿ ॾींहं तव्हां वठो ॾिसो फ़ाइदो लॻभॻि त फ़ाइदो थी वेंदो आहे न थियेव त तव्हां वरी मूं वटि परीहं अचो और इन गोरियूं सां गॾु गॾु तव्हांखे घर जो इलाजु ॿुधांयांव थी तव्हां उहो बि शुरू रखो जी हां जी जी जी तव्हांखे थधी शयुनि खां परे रहणो अथव ॿाहिरां जो न खाइणो आहे थधी शइ बिल्कुलु बंदि रखणी आहे तरियल शइ बिल्कुलु बंदि रखणी आहे उन खां पोइ तव्हां बार बार गरम पाणी जा गुला कयो ठीकु स्टीम वठो जी जी जी जी उन खां पोइ तव्हां स्टीम वठो ॾींहं में टे दफ़ा स्टीम वठणु ज़रूरी आहे तव्हां खे गैस ते गरम पाणी रखो हा ह हा तव्हां बांफ़ ॾिसो जीअं त गरम पाणी करे छॾियो पोइ हुन में टे चारि मिंट पहिरीं तव्हांखे तव्हांखे चैहरे ते सेक वठिणी आहे हा ईअं जेतिरो जेतिरो तव्हांखां थी सघे ॿ टे मिंट त थी वेंदो आहे कोई वॾी ॻाल्हि काने ॿ टे मिंट ताईं थी वेंदो आहे ॾींहं में टे दफ़ा स्टीम वठिणी आहे गरम पाणी जा कुलु जी जी जी जी मां उओई मां तव्हांखे मां ॿिनि ॾींहंनि जा डोज़ लिखी थी ॾियांव तव्हां ॿ ॾींहं ताईं बराबरि हीउ दवा गोरियूं चालू रखिजो तरियल शयूं बिल्कुलु न हा हा उहो जी जी त हो तव्हांजे सर्दी जो ई इफैक्ट आहे न तव्हां सर्दी में गलो कनु सभिनि ते फ़र्कु पवंदो आहे कोई वांदो न आहे मां तव्हांखे जेका डोज़ लिखी ॾिननि हुननि में जाम फ़ाइदो थी वेंदो आहे न त थियेव त तव्हां बिल्कुलु परीहं अची वञो ॿी कोई तकलीफ़ आहे दीदी जी जी जी जी ॿी ॿी कोई तकलीफ़ आहे दीदी जी जी मां तव्हांखे कन में बंदि थियण लाइ कन जा ड्रोप्स बि थी लिखी ॾियांव रोज़ु राति जो सुम्हण खां पहले कन जा ड्रोप्स विझी सुम्हणा आहिनि जी ठीकु आहे जी चकरनि जो मूंखे जे जेतिरो लॻे थो त तव्हांखे मूंखे कैल्शियम जी कमी फील थी थिए तव्हां वधीक देरि बुख ते रहंदा आहियो न जेतिरो थी सघे खाइण पीअण जो टाइम फिक्स हुजणु खपे वधीक देरि बुख ते न रहिणो आहे वधीक देरि बुख ते रहिण सां बि चकर ईंदा आहिनि कोई वांदो नाहे मां तव्हांखे तव्हांजे रुटीन में जी जी जी वांदो नाहे तव्हां इहे ॿिनि ॾींहंनि जी गोरियूं वठो फ़ाइदो त पइजी वेंदो न बि पए त तव्हां अची वञिजो ठीकु आहे दीदी जी जी जी जी दीदी कोई वांदो नाहे तव्हां हीअ ॿ ॾींहं वठी छॾो ठीकु आहे दीदी जय झूलेलाल दीदी